असांजे उल्हासनगर में सेवा सदन सीएचएम ऑरकेटी कॉलेज आहिनि हुननि में सीएचएम कॉलेज वॾो नामचीन कॉलेज आहे जेमे आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़ाया वेंदा आहिनि उन खां सिवाय अलगि जेके कोर्स हलंदा आहिनि बि ए एफ बी ए एम एस बि ई बीसीईटी बायोटेक कंप्यूटर साइंस बी एफ एम इहे सभु कोर्ससेस हलंदा आहिनि ऐं बि॒यनि कॉलेजनि ऐं स्कूलनि जे भेटु में हितां जी फ़ियूं ॾाढियूं घटि आहिनि